हमरा सभकेँ तऽ मधुबनी गाँवमे तऽ कोनो रोजगार बुझू जे कहुना लोक चलबै छै हँ कोनो रोजगार तऽ छैहे नहि